मां सुबुह जो वाक कंदो आहियां टहलंदो आहियां टहली टहली ॿारनि खे स्कूल छॾे ईंदो आहियां ऐं मूंखे मुंहिंजा ॿार डोड़ाइण लाइ परेशानु कंदा आहिनि कि आप डोड़ो ताकि तव्हांजो सिहत ठीकु रहे डोड़ंदो ढुकंदो हलंदो पंधु त सरीर बि बढ़िया सां हलंदो न हलंदो त सीरी ऐं दिक़त थींदियूं ॿार चवंदा आहिनि मैन डोड़ो था ऐं सुठो लॻंदो आहे